हलो प्रीती दीदी दीदी हा बसि मज़े में तव्हां मज़े में ॿियों घर में सभु मज़े में आहिनि न हा एक्चुअली मां तव्हांखे फोन कयो हुयो की मूंखे आहे न मुंहिंजी भेण जी शादी आहे कल्ह ई त हुन लाइ मूंखे मुंहिंजे हुन जे फ़ंक्शन लाइ कपिड़ा वठिणा आहिनि सोने जी थोरी ख़रीदारी करिणी आहे त तव्हां गए साल विया हुयव पंहिंजी भेण जी शादीअ में त तव्हां मूंखे थोरो सजेस कंदव ॿुधाईंदव की भाई किथे सुठा मिलंदा कपिड़ा त तव्हां वरितो किथा हुयव तव्हां जॾहिं संगीत में तव्हां जी भेण जी संगीत में जेको पातो हुयव उहो किथा वरितो हुयव हुन जी डिज़ाइन मूंखे इलाही वणी हुई हा त मतलबु हुते ॿिया बि मिली वेंदा न हुन जा इलाही फ़ंक्शन अथसि हल्दी अथसि संगीत अथसि मेंदी अथसि ऐं ॿिया बि इलाही अथसि त सभिनी जो मिली वेंदो न हुते ऐं ॿियों मूंखे उते हा भले तव्हां ॿियों हुते सुठो मिली वेंदो न हीअं त असां ॿ टे ॼणा आहियूं त उन्हनि जे हिसाबु सां हा न ॿियों छा सोने जो बि वठिणो आहे त तव्हां माना मु मूंखे मुंहिंजी भेण खे गिफ्ट ॾियणो आहे कुझु सोने जी वस्तू त कोई सुठो ज्वैलर हुजेव त तव्हां मूंखे ॿुधायो हा पर हुते मिलंदो त सुठो न हुते सुठे लॻिणो खपे ॿियनि जे साम्हूं माना रेंज बि बराबरि हुजणी खपे इअं न मां तव्हां खां पुछा थी त उते न्यू कलेक्शन मिली वेंदो न

हा त भले पोइ तव्हां जेॾी महिल बि फ्री हुजो त मूंखे ॿुधाइजो त पाणि हलूं था गॾु हा भले तव्हां फ्री फ्री थी फ़ोन कजो हा भले भले जय झूलेलाल